नमस्ते बोलिए आपको कैसा घर चाहिए हाँ आपको सब सुविधाएँ मिल जाएँगी सब साथ में रहेगा नहीं नहीं आप देखने के हिसाब से जैसा रूम आप माँगेंगी वैसा रूम मिलेगा सब सुविधाएँ एक साथ में घर भी अच्छा है मज़बूती भी घर की अच्छी है टेंट पेंट उसका अच्छा है आप जैसे बोलोगी आपको वैसा रूम मिलेगा सब टेंट पेंट है सब अच्छे से है आप देख कर ख़ुद ही आप समझ लीजिएगा हाँ नहाने बाथरूम किचन हॉल आपको सब साथ मिलेगा नहीं नहीं नहीं लाइट बिल साथ में है पानी की भी सुविधा साथ में है आपको कोई दिक़्क़त दिक़्क़त परेशानी कुछ नहीं होगी बजट के हिसाब से तो पंद्रह हज़ार पड़ ही जाएगा महीने का नहीं नहीं हिसाब से तो उतना ही पड़ेगा हाँ हाँ सब कुछ ठीक है सब लगा है आप जैसे बोलेंगी वैसा रूम आपको दूँगी सब सुविधा साथ में मिलेगी नहीं नहीं ना घर में दिक़्क़त रहेगी अरे पूरा सत्तर अस्सी हज़ार सत्तर अस्सी लाख तक पहुँच जाएगा नहीं नहीं उसमें नहीं कम होगा ज़्यादा कुछ नहीं है यह हिसाब से मैं सोच विचार कर कुल तब बता रही हूँ आपको आप सोच के तो देखिए महँगाई के हिसाब से सब सुविधाएँ साथ में रहेंगी तो